जी हाँ हमें लगता है अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी भाषा एक सरल और सहज भाषा है क्योंकि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है और हिंदी भाषा को सभी भाषाओं की जननी भी माना जाता है हिंदी भाषा संविधान के बाईस भाषाओं के अनुसूचियों में सम्मिलित है एवं हिंदी भाषा अन्य भाषाओं की तुलना में बहुत ही सरल है क्योंकि इसको सीखने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको हम बचपन से ही हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तो यह भाषा हमें बहुत ही सरल लगती है और हिंदी भाषी लोग हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं तो हमें किसी न किसी रूप में हिंदी भाषा का वर्णन सुनने को मिल ही जाता है इसलिए हिंदी भाषा अन्य भाषाओं की तुलना में बहुत ही सरल और सहज भाषा है